भारताव गासैबो साहा मोजां मोनो जों जों आसामनि मानसि आसामा टुइन्टि थ्रि नबेम्बर टु थावजेन इलेभेन आव साहाखौ नेसनेल द्रिं होननानै फोसावो ज'रहाताव चिफ मिनिस्टार आ ओमफ्राय साहाखौ आं बिराद मोजां मोनो जोंनि आसामाव साहा बागाना बिराद दं गोबां दं साहा बागाना गोबां दं साखौ फुदुङो होनोबा आं न'आव फुदुङो फुदुङो गायखेर साहखौ आं बिराद मोजां मोनो साह फुदुंनायाव गाइखेर नांगौ दै नांगौ साहा रं नांगौ सिनि नांगौ ओमफ्राय फुङाव सिखारग्रोमोना साहा नांगौ आंनो आं साहा नङाबानो गाइखेर साह नङाबानो आं सिखारनो बायो उन्दुनायनिफ्राय साहा लाल साहायाबो गो गाइखेर गैयाबा लाल साहाखौबो जों लोंनो हायो लाल साह फुदुंनोबा हाइजें नांगौ साहा रं नांगौ गुलमरिस नांगौ थेस पात नांगौ गोथाव जाहोनो थाखाय जोंनि आसामनि गासै बेलेग हारि जा जोंनि बर' हारि जा बयनिबो न'खराव साहा बाहायो सोरबा आलासिफोर फैयोबा जोङो साहा होयो बेफोरजोंनो आलासि फुजिनाय जायो जोङो सिगांग्रो साहा होग्रोयो बिनि उनावसो जानाय लोंनायखौ जोङो होयो साहाखौ घन' खालामनोबा जोङो थिक रोखोमनि साहा रंबो होनो रोंनांगोन गाइखेरखौबो जखानि मानसि नायनानै फुदुंनो रोंनांगोन सिनिखौबो जों मोजाङै होनो रोंनांगोन होम्बासो साहाया गोथाव जागोन मोजां गोदौ होनांगोन अब्लासो साहाया गोथाव जागोन आरो जोङो साहाफोरखौ गामिनि खाथिनि जाथि खुरमा फैयोबा सिनायनायफोर फैयोबा जों फुदुंनानै होयो साहाखौ मानोना सिगांग्रो आलासि फुजिनायानो साहा होनाय दै होनाय जोङो न'फोराव साहा रं गैयाबा जोङो सिनिखौबो सावनानै जोङो बेखौबो साहा रं बायदि बाहायनो हायो कालार जायो ओमफ्राय बेहेल फिथाइफोरखौ जों फोरानो बे बेहेल फिथाइखौ फोराननानै बेखौबो जोङो साह फुदुंनानै लोंनो हायो जोङो जोंनि न'खरा बांसिन सानसेयावनो जोङो सातबार गाहाम जायो साहा लोंनाया जों साहाखौ बिराद मोजां मोनो बिराद लोङो जोङो जोङो खाथिनि बिब' बिनानावफोरखौ लिंहरलायनानै जोङो लोङो ओंखाम जाखांबाबो लोङो ओंखाम जाखांनायनि सिगांबो जोङो लोङो गुबुनफोरा लोङो लोङा जों मिथिया नाथाय जोंनि न'खरा बिराद लोङो जोंनि बिब' आं खाथिनि बिब' दङ फंबाय दं बिमादै दं जोङो जोङो ज' जासै सोरनावबा गाइखेर गैयाबा बैसोरनि गाइखेरखौ लायथ'यो सिनिफोर एखम्बा न'खराव गैथ'वाबा जोङो बैसोरनि नखरनिफ्राय सिनिखौ लाबोथ'यो जे साहा रंफोर गैयाबा जों साहा रंफोरखौ लायथ'यो जोङो ज' जासै ज' लोंनोसै ओंखाम जाखांबाबो जोङो बिब'जों आंजों जोङो मोनायावबो लोङो एखम्बा लोंनो लुगैथारबा गाइखेर साहा बिराद मोजां मोनो जोङो घन' फुदुङो जोङो जों पातलाखौ जा लोंनो बायो गाइखेर एसेल' होनानै गाइखेर एसेल' होनाय फुदुंनाय साहखौ जों गोथाव मोना ओमफ्राय लाल साहखौथ' जों लोंखाथारा खालि जोंनि बाबायाल' लाल साहा लोङो आरो जोंनि आबैआ लाल साहा लोङो